ابھی حالیہ دنوں میں ہم تمام دوست ہمارے شہر سے قریب ایک جھرنے میں نہانے کے لیے گئے تھے وہاں ہم تمام دوستوں نے بہت لطف اٹھایا